हेलो बाजू हँ ठीके हँ ठीके सुनने अछि अहाँ सभ जे एने ई हमरा इलाकामे एहन बाढ़ आबि गेल यऽ जे सभके बाल बदरा सभकऽ दिक्कत भऽ गेल यऽ सभमे जानवर गाय माल सभकऽ दिक्कत भऽ गेल यऽ पानि एहन आबि गेल यऽ अहाँ की कहैत छी डुबि गेलै यऽ किछु किछु एहन छै जेना पञ्चायत भवन अपन इसकूल सभ ई सभ जगह छै एहन जतऽ लोक शरण लेने अछि नहि नहि एखनी तऽ एखनी तऽ कोनो कोनो सँ कोनो किछु नहि पहुँचल यऽ

सभो हँ अपन बचाउ अपन करैके कोशिश अपने करैए तऽ लेकिन अखनी ताकि कोनो सरकारी तरफसँ किछु देखबाक नहि आएल यऽ जे कोनो राशन पानि हँ गाँवके नाम भेल सुखासन हँ से सुखासन कोसी किनारेमे यऽ कोसी फेक देलक या बान तोड़ि कऽ आबि गेल यऽ गाँवमे घुसि गेल यऽ तऽ अहाँ बुझबे छै छथिन कि जे की स्थिति होयत तऽ एहन यऽ कि जे बुझु सभ कहिनो कऽ जे छै से

भगबानेके भरोसे अखनी यऽ आशा तकैए किछु ने किछु तऽ इन्तजाम होयत हँ ई तऽ हँ नहि नहि हमसभ भी जब आएत पहुँचत सरकारी सहायता तऽ हमसभ भी कोशिश करब जे कि सभ मिल बाटि कऽ सभकऽ सुबिधा मिलै एहन नहि हुए हाँ जकरा जरूरी नहि सेहे सभ लै लियै एहन नहि होयबाक चाही हमसभ भी ध्यान राखब हमर तऽ कहब कहबाक ई यऽ कि जे जतेक जल्दी भए सकैए ओतेक जल्दी अहाँ ई सभ पठाउ ओने से ठीके अछि अहाँ देखू केना कि भऽ सकैत अछि अच्छा ठीक छै राखू धन्यबाद अहाँकऽ